کھیل کا کھیلنے والوں کی زندگی پر مثبت اثر ڈالنے کے لیے مختلف طریقے ہیں کھیل جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے جو عموماً مجموعی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے کھیل کھیلنے سے انسان کی ذہنی صفائی ہوتی ہے جوکہ انسان کی کامیابی توانائی اور ترقی کے مجموعی معیار کو بڑھاتی ہے کھیل کھیلنے سے روزانہ کامیابی حاصل کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے جو زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کام آتی ہے اس کے علاوہ کھیل کھیلنے سے انسان کا اسٹریس کم ہوتا ہے جوکہ مجموعی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے ان کھیلوں میں شامل تنقید انضباط حمیت اور جماعتی کام کرنے کی توانائی بھی ہوتی ہے جو انسان کی شخصیت کو سدھارتی ہے اور مجموعی معیار کو بڑھاتی ہے کھیل کھیلنے سے انسان کی جسمانی ذہنی اور اجتماعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے جوکہ مجموعی زندگی کے معیار کو بڑھاتی ہے